मां उल्हासनगर में रहंदी आहियां ऐं मां पिंपरीअ मां शादी करे आई आहियां मुंहिंजा पेका पिंपरीअ में आहे मां पिंपरीअ में सिंधी कालोनीअ में रहंदी आहियां बी ब्लाकनि में बी ब्लाक पिंपरीअ में इस्टेशन जे हिकदमि वेझो आहिनि इस्टेशन खां पंज मिंट जे पंद ते बी ब्लॉक आहिनि बी ब्लॉक मां उणिवीह वीह में रहंदी हुअमि रूम नंबर टू असांजे बी ब्लॉकनि में ॿाएतालीह घरु हूंदा एकवीह हिन पासे एकवीह हिन पासे असां सभु सिंधी हूंदा हुआसीं सभु हिकु ॿिए जे घरु ईंदा वेंदासीं खाईंदा पियंदा पिंपरीअ जो मार्केट तमामु वॾो आहे उते घणा बार रेडीमेड जा दुकान आहिनि बया बि घणेई आहिनि पर रेडीमेड जा दुकानु वधीक आहिनि पिंपरीअ में सिंधी घणा रहंदा आहिनि सिंधी ऐं मरेठा हुता जा नाश्ता बि जाम फ़ेमस आहिनि सिंधियुनि जा दालि पकवान बटन पापड़ी दालि मुङ ऐं मिसल पाव हुते ॾाढा सुठा मिलंदा आहिनि पिंपरीअ में मेला लॻंदा आहिनि बाबा शतूराम लाल मंदर ऐं नदियारो लाल हिते चालीह जो मेलो तमामु मौज लॻंदी आहे चालीहे जो मेलो उते सोरहीं जुलाइ चालू थींदो आहे ऐं पंजवीह अगस्त पूरो थींदो आहे चोवीह अगस्त उते जुलुस निकिरंदो आहे जेको चालीह बाबा शतूराम मंदर खां शुरू थींदो आहे ऐं नदीअ वारो लाल ते पूरो थींदो आहे सॼे बाज़ारि में सर्गसि कढंदा आहिनि जुलुस कढंदा आहिनि ॾाढी मौज हूंदी आहे चालीहे में रोज़ु उते शाम जो छतूराम मंदर में बहिराणो निकिरंदो आहे छेॼियूं लॻंदियूं आहिनि हुते पंजिड़ा ॻाईंदा आहियूं मौज मचाईंदा आहियूं ऐं राति जो नदीअवारे लाल ते बहिराणो परवान कंदा आहियूं पिंपरीअ में शिव जो मेलो बि ॾाढो सुठो लॻंदो आहे उते हिकु गिरजू बाबा जो मंदरु आहे जिते मेलो लॻंदो आहे पिंपरीअ में घणेई मंदर आहिनि स्वामी शांती प्रकाश मंदरु वैष्नो देवी मंदरु गनपति मंदरु अंदी अमा जो मंदरु मूल सिंग दरबार ॿुढा मंडली इहे सभु मंदर बि उते ॾाढा मशहूर आहिनि पिंपरीअ जो वेझो चिंचोड़ आहे चिंचोड़ में गणपति जो मंदरु आहे हुनजे वेझो आकरणीअ जो गुरुद्वारो बि आहे ऐं पिंपरीअ जे वेझो पुणे शहर अची वेंदो आहे देव रोड बि वेझो आहे जिते तुकाराम जो मंदरु आहे पिंपरीअ खां आलंदी बि वेझी आहे जिते स्वामी ज्ञानेश्वर जी समाधी आहे पिंपरीअ खां अॻियां उरली कांचन आहे असां पाण में सत भेनरूं ऐं टे भावर आहियूं मुंहिंजी हिकु भेण उरलीअ में शादी कयल आहे असां पंज ॼणियूं उल्हासनगर में आहियूं ऐं मुंहिंजी हिक भेण पिंपरीअ में शादी कयल आहे असांजे पिंपरीअ में कॉलेज हिकिड़ो ई आहे एम यू सी सी इस्कूल जयहिंद हाई स्कूल आर्य समाज स्कूल रामानंद स्कूल सिक्कीबाई स्कूल मां जय हिंद हाई स्कूल में पढ़ी आहियां ऐं एम यू सी सी कॉलेज में पढ़ाई कई आहे असां चारि साहेड़ियूं हूंदा हुआसीं गॾु पढ़ंदा हुआसीं मूंखे पंहिंजी साहेड़ियुनि जी बि ॾाढी यादि ईंदी आहे नंढे हूंदे जॾहिं इस्कूल मां अची असां ॿाहिरि विहंदा हुआसीं थले ते रांदियूं कंदा हुआसीं त उहे ॾाढियूं ॻाल्हियूं यादि ईंदियूं आहिनि शाम जे वक़्ति कुल्फ़ीअ वारो ईंदो हुओ असां हुनजी कुल्फ़ी खाइण लाइ सिकंदा हुआसीं पर असांखे तंहिं टाइम ते पैसा कोन मिलंदा हुआ कुल्फ़ी रोज़ु खाइण लाइ न मिलंदी हुई शाम जो हिकु नाश्ते वारो बि ईंदो हुओ संयासी भेल वारो मूंखे हुनजी भेल ॾाढी वणंदी हुई ऐं पानी पूरी बि अजब जहिड़ी ठाईंदो हुओ पिंपरीअ जा मार्केट तमामु फ़ेमस आहे पिंपरीअ में हिकु नदी आहे पाउणा नदी करे हुन ते हिकु पुल ठहियल आहे हुन पुल जे हुन पार असां कालेवाड़ी बानेर वाकर वञी सघंदा आहियूं जिते हाणे नयूं नयूं कंपनियूं खुलियूं आहिनि पिंपरी हाणे वधी वसी वेई आहे ॾाढी पिंपरीअ जा ॾिणु वार बि ॾाढा यादि ईंदा आहिनि असां गॾिजी ॾियारी मल्हाईसीं होली मल्हाईसीं इहे सभु यादि ईंदा आहिनि हुते जा मेला बि जाम यादि ईंदा आहिनि पिंपरीअ में ॿिया बि घणेई मंदर आहिनि नंढा ऐं वॾा पिंपरीअ जो नोमिन जो मेलो असां ग्यार्सि जो मेलो उहो बि न विसरंदो आहे असां पाण में जेके पंज सत भावर ऐं भेनरूं हूंदा हुआसीं उहे ॾाढो मौज कंदा हुआसीं गणपतियुनि में गणपति रखंदा हुआसीं शाम जे वक़्ति असां साहेड़ियूं गॾु वेई करे रांदि बि कंदा हुआसीं ऐं कमु बि सिखियासीं जीअं त छलियूं ठाहिणु हुरमुचो भरणु काया भरणु सिलाई असांखे इहे कमु जाम हूंदा हुआ छाकाणि त असांजे तंहिं टाइम ते मोबाइल न हूंदो हुओ ऐं विंदुर लाइ जेॾी महिल बि वांधा थियूं असां अंताक्षरी खेॾंदा हुआसीं साहेड़ियूं वेई पाण में नंढियूं नंढियूं रांदियूं खेॾंदा हुआसीं जीअं त उठक बेठक खेॾंदा हुआसीं बिदु बिदाणी खेॾंदा हुआसीं ऐं वेठे वारी खेॾंदा हुआसीं हिकु ॿिए सां पकिड़ा पकिड़ी बि खेॾंदा हुआसीं नंढपण में लंगड़ी रांदि कंदा हुआसीं रांदि कंदा हुआसीं इन्हनि में असांखे ॾाढो मज़ो ईंदो हुओ ऐं नोढ़िए रांदि कंदा हुआसीं असां सॼे पाड़े में सभु साहेड़ियूं हिकु ॿिए सां गॾु वेई करे ॾाढो मज़ो कंदा हुआसीं मूंखे पिंपरीअ जी ॾाढी यादि ईंदी आहे मूंखे हाणे माउ पीउ कोन्हनि पर मुंहिंजे भावरनि भेनरुनि जी मूंखे ॾाढी यादि ईंदी आहे